ہاں جی میم جی میری بات مسٹان کیف ے میں ہو رہی ہے بتائیے جی جی گلاب جامن بھی آپ کو فریش مل جائیں گے لڈو بھی مل جائیں گے آپ کو کون سا لڈو چاہیے تھا موتی چور والا یا ویسے دوسرا والا بیسن والا لڈو یہ گلاب جامن آپ کا پڑ جائے گا دو سو چالیس روپئے کلو ٹھیک ہے ہاں اور لڈو آپ کا پڑے گا ایک سو اسّی روپئے کے جی تو میم آپ کو کتنا کتنا چاہیے میں آڈر نوٹ کر لوں پانچ کے جی ایک ایک منٹ میم پانچ کے جی گلاب جامن اور لڈو کتنا پانچ کے جی گلاب جامن پانچ کے جی لڈو یہ کب تک آپ کو مطلب ہاں فریش ہی ہے ایک دم سے بالکل میرے یہاں ہر چیز فریش ہی ملے گی پارٹی آپ کی کب ہے رات میں تو آپ کب تک مطلب یہ ڈلیور کروانا چاہتی ہیں اچھا شام میں سات بجے سے ڈلیورڈ کرنی ہے آپ کو تو آپ کھود آ کے لے کے جائیں گی یا مطلب میم میں ڈلیوری کروا دوں تو میم ہوم ڈلیوری کی بھی چارجز لگیں گے ٹھیک ہے میم وہ دو سو روپئے لگ جائیں گے آپ لوکیشن بتا دیجیے

اچھا احمد میڈیکل کے پاس بلرام پور آپ کا گھر وہیں پہ ہے اچھا گھر پہ ہی بھجوانا ہے نا اوکے میم میم ٹوٹل آپ کا ہو جائے گا وہ بل آپ کو بھیج دوں گا وہ پیمنٹ آپ کر دیجیے گا آن لائن کریں گی آپ یا مطلب کیش جی بالکل فریش اوکے میم ٹھیک ہے تھینک یو